जयपुर जिले में मुख्य सामाजिक कल्याण कल्याण और विकास कार्यक्रम और पहले बहुत सारी हैं सरकार यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो महिलाओं को और सभी को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए मुफ्त में उन्हें शिक्षा प्रदान कर रही हैं उन्हें लैपटॉप दे रही हैं उन्हें साइकिल प्रदान कर रही है स्कूटी प्रदान कर रही है और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल भी खोले जा रहे हैं अगर स्वास्थ्य की बात करें तो यहाँ पे सरकार सभी वर्ग के लोगों के लिए मुफ्त में इलाज की योजनाएं भी चालू कर रखी हैं उन्होंने यहाँ पे सभी वर्ग के लोगों को चाहे वे ना सरकारी अस्पताल में इलाज करवाए या निजी अस्पताल में पाँच लाख रूपए तक का उनका इलाज मुफ्त किया जा रहा है और तीन लाख का उनका दुर्घटना बीमा किया जा रहा है और गरीबी के गरीबों के लिए कई योजनाएं कर रही है उन्हें आवास योजना भी दे रही है उन्हें कच्ची बस्तियों से हटा के या उन्हें फुटपाथ से उठाकर उन्हें आवास प्रदान कर रही है महिला सशक्तिकरण की बात की जाए तो अभी सरकार सभी महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त में इंटरनेट सुविधा के साथ मुफ्त में मोबाइल भी प्रदान किए जा रहे हैं तो जयपुर जिले में ऐसी कई योजनाएं हैं जहाँ पे महिलाओं को गरीबों को सब बालिकाओं को सभी लोगों के लिए सरकार कुछ ना कुछ उन्हें सहायता प्रदान कर रही हैं